गोदोनि बोराइ बुरैफोरा माने ओ धोरोम सिबिनायाव माने बहुद माने बयबो जयै ओ सिबियोमोन माने गोदोनि धोरोम सिबिनायफोरा माने बयहाबो गावबा गाव ओ नखरफोराव आरो माने राइजोफोराव माने राइजोआवबो धोरोम सिबियो नालाय जयै राइजोयै माने बेफोरखौ जयै ओंखारलायनानै ओ मावलायलायोमोन सिबिलायोमोन आरो बिदिनो ओ राइजोफोराव गार्जा फुजा होयो नालाय लक्षी फुजा बिदि होयो नालाय गामिफोरावहाय माने बेफोरखौ गोदोनि मानसिफोरा माने ओ मोजांसिन मावोमोन आरो माने सिबिबोयोमोन ओमफ्राय ओ गावबा गाव न'फोरावबो माने ओ माबायोमोन ओ बाथिफोर सावनानै माने फुंफोराव दुगैयै लोबै माने नखराव फुङाव बाथि सावनानै माने ओ माबायोमोन आरो खुलुमोमोन ओ बिदिमोन आरो गोदो ओमफ्राय ओ दानियाव थ' माने दानि मानसिफोरा माने बेफोरबायदि धोरोमफोरखौ धोरोमफोर सिबिनायखौ बांद्राय नुनो नागिरला माने ओ सोरबाबा ओंखारा माने राइजोफोरनि माने ओ लोक्षी फुजा माने गारजा फुजा मा खामानिफोराव ज' ज' मावलायनांगौ नालाय बेफोरावबो ओ जायबा जाय ओंखारनो नागिरा माने ओ गोदोनि बोराइ बोराइफोरा मालाय ज' ज'यैनो मावलायलायनानै फुजाफोरखौ मोजां खुङोमोन आरो बिबायदि